भोपाल शहर जो कि एक जाना माना शहर है यहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग बजार हैं जैसे कि सिटी जो न्यू मार्किट में है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं और वहाँ पर कई प्रकार की अलग अलग सरकारी एग्जाम की कोचिंगें हैं और भोपाल का बजार चौक ले सकते हैं जो भोपाल का बहुत पुराना बजार है बेलागढ़ जो कि कपड़ों के लिए बहुत ही फेमस बाजार है भोपाल में अलग अलग प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिनमें हम कई प्रकार से लोग रहते हैं आज सरकार जैसे सड़क किनारे जो झुग्गीयाँ बनी है उनको तोड़ तोड़ के बड़ी बड़ी बिल्डिगों में बदल रहा है सरकार कई आवासीय योजना भी दे रही है गरीबों के रहने के लिए और सरकार की यह भी गलती है कि वो खेतों को नष्ट करके पेड़ पौधों को काट के भी रहने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तानी जा रही है